हमरा घरमे केहूके तबियत खराब होइत छै बुखार चाहे सर्दी खाँसी किछो होइत छै तऽ हुनका के काढ़ा बना कऽ देल जाइत छै पीयै लेल रोटी हरा साग सब्जी ईसभ बना कऽ देल जाइत छै ताकि ठीक हो जाय छोटन बच्चा छै एक सालके रहैत छै हुनका के अथी दूध रोटी बन गूड़ि कऽ देल जाइत छै आओर हल्दीवला दूध बना कऽ देल जाइत छै केहुन के अगर ओपरेशन होइत छै तऽ हुनका के नॉन वेज ना देल जाइत छै ना तऽ हुनका घाव बढ़ि जाइत छै आओर हुनका के खिचड़ी रोटी ईसभ देल जाइत छै फल फूल जाहिसँ हुनका घाव जल्दी ठीक हो सकय घरमे बुड्ढा दादाजी रहैत छै तऽ हुनका के रोटीके दूध गूड़ि कऽ देल जाइत छै नरम खानासभ जाहिसँ हुनका खाइमे बनय हार्ड खानासभ हुनका खायमे ना बनैत छै ओहि चलते ना देल जाइत छै केहुके अगर पेटमे दर्द होइत छै घर मे तऽ हुनका के अथी खिचड़ी मरसटकी ईसभ देल जाइत छै जाहिसँ हुनका के जल्दी ठीक हो सके